क्या मेरी बात गोपाल रेस्तरां पर हो रही है जी नमस्कार मैम यह खाना ऑर्डर किया था थोड़ी देर पहले और मुझे यह बताया गया था की कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं खाने के ऑर्डर के भुगतान के लिए तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं तो आप मेरा खाने का ऑर्डर रद्द कर दें और यदि आप मुझे कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा दे सकते हैं तो ही मैं ये खाने का ऑर्डर ले सकता हूँ क्या आप मेरी बात समझ पाएं हैं क्या मुझे कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा दे पाएँगे जी धन्यवाद